हैलो हाँ हमारी फ्रूट सेलर से बात हो रही है भैया हाँ हम चंदशेखर बोल रहे है हमें देखिये मैंगो चाहिए और बनाना चाहिए तो उसका प्राइज बता सकते हैं थोड़ा कितना मतलब दो दो किलो दोनों चाहिए तो आप प्राइज बता दीजिए तो फिर उसके हिसाब से हम बताएं

अच्छा भैया पहले ये बता सकते हैं की वो मतलब फ्रेश है कि कुछ दिनों का है मतलब आज ही ताजा ताजा है ना भैया भैया आप प्राइज थोड़ा ज़्यादा बता रहे है थोड़ा कम कर सकते हैं की नहीं अब भैया पता नहीं आप फ्रेश पता नहीं कहाँ से लाए हैं शायद केमिकल से बना हो या कहीं और का हो ऐसे कैसे हम बताएं अच्छा भैया तब भी कुछ तो डिस्काउंट करके बता दीजिए भैया इतना मतलब ले रहे हैं तो भैया आपको अनपरा पहुंचाना पड़ेगा थोड़ा भैया तभी ज़्यादा नहीं लग जा रहा है थोड़ा तभी कम कर दीजिए अपने हिसाब से दोनों मतलब दो दो के जी करके कम कर दीजिये कितने भैया बताइए फिर से बताइए ठीक है भैया तो डिलिवरी चार्ज इसी में इन्क्लूड है ना कि वो अलग से बताएंगे आप वो कितना लगेगा भैया बताईये वो कितना डिलिवरी चार्ज है फिर उसके बाद हम बताते हैं कि करना है या नहीं पचास रुपये तो आप देखिये आप करी दीजिए डेलिवरी कर दीजिए पचास रुपए मतलब इन्क्लूड करके ले लीजिये हाँ कोई बात नहीं आप पहुँचा दीजिए क्या है कि हम भी मान लीजिये उधर आयेंगे तो क्योंकि हमें थोड़ा जरूरी काम है इधर तो आप डिलिवरी कर देंगे थोड़ा सही रहेगा ना नहीं ये हम लेने नहीं आ सकते हमें थोड़ा काम है इसलिए तो आपको फ़ोन किया है आप के बारे में सुने थे इसी लिए आपके पास फ़ोन किये थे ना फ्रूट मान लीजिए हाँ हमारे यहाँ गेस्ट आने वाले हैं कुछ फेस्टिवल होने वाले हैं तो उसके लिए तो आप हमें अर्जेन्ट मतलब तुरंत नहीं चाहिए आप थोड़े कुछ देर बाद भी कर दीजिए जब आप फ्री हो तुरंत कर दीजियेगा उसके बाद फेस्टिवल मतलब आप कब फ्री हो आज ही परसों कर दीजिए फिर हम ले लेंगे ना आज या कल में आप कर दीजिये ठीक है फिर देखिये ट्राई कर लीजिएगा अगर हो सके तो करा दीजियेगा बताया तो दो दिन में पहुँचा दीजिए दो दिन के बाद जो है अर्जेन्ट जाएगा ना ठीक है नहीं भैया अगर और कुछ चाहिए होगा तो हम आपको कॉन्टेक्ट कर लेंगे नहीं हमें अभी अभी यही दो चीज़ें चाहिए थी और जितनी चाहिए थी वो पहले से है

नहीं भैया अभी है वो पहले खत्म हो जाये फिर उसके बाद हम ले लेंगे ठीक है ठीक है धन्यवाद भैया ठीक है हम आप ये व्हाट्सएप इसी से चलाते हैं ना तब हम व्हाट्सएप कर दे रहे हैं एड्रेस ठीक है धन्यवाद